फ्रेंकली चवणु चाहियां थी जॻहियूं तमामु सोड़ियूं हुअण जे करे हिन वक़्ति असां वटि कोई बि ॿगीचो कोने पहिरीं जॾहिं नंढा हूंदा हुयासीं त तमामु आलीशान जॻहियूं हुंदियूं हुयूं तेॾी महिल पंहिंजे बॻीचे में जामु देसी पौधा लॻाईंदा हुयासीं प्लस भाॼियूं बि घर में पोखींदा हुयासीं भिंॾियुनि जो वणु करेलनि जो वणु तूरियुनि जो वणु पर हाणे घर नंढणा थी विया आहिनि जॻहियूं तमामु कंजस्टिड थी वियूं आहिनि इन करे कोई बि बाॻीचो त आहे ही कोन ऐं कोई बि पौधो असां शामिलु करे ई नथा सघूं इहा तमामु घणी दुख जी ॻाल्हि आहे हालांकी असांखे बाॻीचो हुअणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं हुनमें पंहिंजा देशी पौधा हुअणु तमामु ज़रूरी आहिनि छाकाणि त उहे असांजे सिहत लाइ ॾाढा सुठा आहिनि असांजी हेल्थ सुठी रहंदी अगरि असांजे बाॻीचे में देसी बूटा हूंदा त